आंनि बावयैसो दाव ओंख्रि वादार होनायाव मसला एबा बानलु फोरखौ एसे खम होनानै हर मानो होनब्ला दासानदि आंनि उदैयाव एसे गेस जागासिनो दं बेनि खायनो मसला बानलु फोरखौ जानो हाया हाया जादों बेनिखायनो आंनि जाग्रा वादार होनायाव दा संख्रि एबा मसलाफोरखौ एसे खम होनानै हरबा गाहाम जागोन